णव लाख पासश्ट हजार आठ लाख पंचेचाळीस हजार चार लाक पंचावन हजार सात लाक पंचाण्णव हजार तीन लाख एकोणचाळीस हजार